हा हांव जिमांतल्यान उलयता सांग तुका किते जाय आशिल्ले हय तुजे नांव किते डायवर सिल्वेरा एज कितली टूवेंटी थ्री पयली तुवें केला कितें जीम बीन फिटनेस बीन फस्ट टायम बीगीनींग हय तूजे गोल्स किते हा मसल बिल्डींग व्हेट लूसींग किते हा

बारीक जावपा जाय सो तूका व्हेट लूज करपाक जाय सो आमचे कडे एक बरीशी मेंबरशीप आसा जिमाची दोन म्हयन्या खातीर चार हजार रुपया तेतून तूं जॉयन जा तेतून तुका सगळे कार्डीओ व्हेट लिफ्टींग सगळे वांगडा कंबायन पॅकेज दितली एक

हायटींगाक हय डायट बीन तुका दितले आमी सो न्यूट्रिशन बीन तुवें वे तूज्या व्हेटा प्रमाण कितले तुवें कॅलरीज रेड्यूज करपाक जाय तुवें त्या प्रमाणे तुवें खावचे पडटले तुका

स्पेशल सेट हय ऍग्जॅक्ट लोकेशन नियर कंम्पूटर सायन्स डिपार्टमेंट डिलर स्कूल गोवा ओके पांच मिंनटा ऍकस्ट्रा